नजदीकी शहर हमर सीतामढ़ी भऽ गेल आओर गाँव भऽ गेल मधुबनीमे परसौनी मतलब की हम बचपनसँ मतलब की ओतै रहै छलियै लेकिन पढ़ऽके लेल हम सीतामढ़ीमे अखन रहि रहल छी कोनो काज उत्सव होइ छै तऽ हम अपन गाँव मतलब परसौनी जाइ छी जे मधुबनी जिलामे अइ मतलब गार्जियन सब ओतै रहै छथि मम्मी पप्पा सब रहै छथि हुनका सबसँ मिलै लए अगर कोनो त्योहार होइ छै तहिमे जाइ छी जादातर हम सीतामढ़ीमे रहै छी एतै पढ़ै छी लिखै छियै एतऽ रहै छियै